ہیلو ہیلو جی سر جی سر محمد بشو بات ہو رہی ہے بتائیں سر کیا بات ہے اچھا اچھا زمین چاہیے جی سر آپ نے ایک دم صحیح جگہ کال کیا ہے سر تو سر جی سر جی سر کوئی بات نہیں بہت اچھا کیا سر آپ نے خوش آمدید سر تو سر آپ کو مطلب کی کتنے گز زمین چاہیے سو گز چاہیے جی سر جی سر اور آپ کا سر بجٹ کتنا ہے سر اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا جی سر سو گز تو سر مِل جائے گی آسانی سے سر دیکھیے سر ہمارے پاس دو چار پلاٹ تو ہیں اور جو ہیں ایک تو سر جو ہے ایک پلاٹ ہمارے پاس سر جو ہے سو گز کے ایل ٹائپ میں ہیں ہاں ایل ٹائپ میں سر ہوتا کیا ہے کہ اُس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے سر کیونکہ اُس کا دو طرف سے دروازہ نکل سکتا ہے دو طرف سے گلیاں ہوتی ہیں سر جی سر ہَوا وغیرہ کا بھی مطلب کوئی دقت وُقت نہیں ہوتی ہے سر اگر آپ گھر بنوائیں گے سر تو سر اور پھر اوپر چھت پہ جا کے جو ہے سر وہ جو ہے جا کر ایک سو چالیس گز تک بن جاتا ہے سر جو سر جو اگر آپ کو ایل ٹائپ میں چاہیے تو ہمارے پاس ایک ایل ٹائپ میں ہے سر اور اُس کی گلّی بھی بہت چوڑی ہے سر تقریباً بیس پچیس فٹ ہے سر وہ اُس کی گلّی تو اگر آپ مطلب فور وہیلر وغیرہ بھی لے کر آتے ہیں تو سر اُس کی پرابلم نہیں ہوگی سر جی سر اِسی طرح سے جی جی یہ سر اوکھلا میں ہی ہے سر یہیں پر کیا کہتے ہیں ایک رحمانی مسجد ہے سر اُسی کی مطلب آگے جا کے سو میٹر آگے جا کے ہے سر جی سر جی جی اور تین زمینیں جو اور تین پلاٹ اور ہیں سر نا وہ یہیں قبرستان کے پاس ہی ہیں سر تو لوکیشن خیر وہ بھی ہے سر صحیح ہے لیکن سر اُس کی گلّی اتنی چوڑی نہیں ہے سر تو اور ایل ٹائپ میں نہیں ہیں ہے نا سر اور فرنٹ جو ہے جو یہ تین پلاٹ ہیں اُن کا جو ہے اٹھارہ بائی تیس ہے سر سو گز کا جی فرنٹ اٹھارہ پڑ جائے گا اور گہرا جو ہے اُس کا تیس پڑ جائے گا سر جی سر وہ تقریباً آپ کو سر نبے تک مِل جائیں گے سر ٹھیک ہے سر آپ جو ہے اپنا فیصلہ کر کے بتائیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر تھینک یو سر تھینک